हाँ जी जी नमस्कार हाँ जी फ़ोटोग्राफ़ जी फ़ोटोग्राफ़र मूर्ति स्टूडियो से बात कर रहा हूँ जी पैसा तो आपका सूट के हिसाब से होगा कि सौ रुपये पर सीट के हिसाब से चार्ज लगेगा आप कितना भी फोटो बनवाएं जी इसको मैं फ्री रहूँगा ठीक है आप पहले कंफ़र्म करा देना कहीं बाद में आप ऐन टाइम पर बोलें कि मैंने आपको पहले कॉल किया था हाँ जी हो जाएगा सौ रुपये पर सीट के हिसाब से चार्ज लगेगा आप कितने भी फोटो खिंचाएं और हमारे पास सोनी का एच डी प्लस कैमरा है उस पर खींचेंगे फ़ोटो भी आपको बेश्ट क्वालटी मिलेगी और वीडियो फ़ोटोग्राफ़ी उस में एडिटिंग भी कर के देंगे हम आपको फोटोस को नहीं तो उसी में करेंगे हम करिश्मा का हम एल्बम बना के देंगे हम आपको जी सौ रुपये पर सीट एक सीट पर दो फ़ोटो है तो दो फोटो एक सीट में आएंगे उसका सौ रुपये है उसको हम क्लीन कर के एच डी में आपको बना कर देंगे बिल्कुल और आप अपने जो भी फोटोस हैं उनको लास्ट में किसी पेन ड्राइव में या केसीड में भी डलवा सकते हैं हाँ उसको मिला कर उसको पेन ड्राइव में डाल दूँगा उसका आपको पाँच सौ रुपये चार्ज लगेगा और पेन ड्राइव आपको लानी होगी जी उसका पाँच सौ रुपये चार्ज होगा और पेन ड्राइव आपको लानी होगी और यदि आप कैसेट में डलवाएं तो कैसीट भी ले आना जी हम ने आपको पहले बोला सोनी का एच डी प्लस कैमरा है हमारे पास तो आप ऐसा कीजिए और हमारे सोप पर विजिट कीजिए यहाँ पर सैंपल फ़ोटो देख लेना डेमो के लिए हाँ जी अभी खुलेगी एक घंटे तक और खुलेगी आप जल्दी आ जाओ और देख लो सैंपल फ़ोटोज़ कि हमारे कैसे फ़ोटोज़ हैं और आप सेलेक्ट कर लेना जो भी अच्छा हो ठीक है आप ऐसा कीजिए आपको बीस मिनट में आ जाइए मैं भी दुकान पर ही हूँ एक घंटे तक आप जल्दी आ जाइए यहाँ पर देखिए और बातचीत कर लेंगे हम ठीक है सर